मैं निम्न प्रकार के पौधे फूल फल या सब्ज़ियाँ उगाना चाहूँगा क्योंकि पौधे फल फूल सब्ज़ियाँ उगाने से इनसे फ़ायदा सिर्फ मेरा ही होगा और कुछ इस तरीके से फ़ायदा होगा जो कि मैं छोटे छोटे पौधे उगाऊँगा तो इससे मेरा घर यानि मेरा बगीचा एकदम हरा भरा हो जाएगा जिससे मेरे घर के आसपास ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ति होगी और फल फूल उगाने से मेरे घर में फल फूलों की कमी नहीं होगी जब कभी मेरे घर में पूजा होगी या फिर जब कभी कोई बड़ा प्रोग्राम होगा तो मैं उसे अपने घर में खाने के लिए फलों का इस्तेमाल कर सकूँगा और सजावट के लिए इन फूलों का इस्तेमाल कर सकूँगा और सब्ज़ियाँ सब्ज़ियाँ खाने के लिए ही इस्तेमाल की जाएंगी कई बार यह सब्ज़ियाँ इतनी ताज़ी और इतनी अच्छी होती हैं कि जब इन्हें ताज़ी ताज़ी खाया जाता है तो यह बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और कहते हैं कि जब आप स्वादिष्ट सब्ज़ी खाते हैं तो आपकी शरीर की हेल्थ भी बहुत अच्छी बनी रहती है यानि आप बहुत लम्बे समय तक स्वस्थ रहेंगे और अच्छे रहेंगे